हमर गाममे बिजलीके महत्वपुर्ण उपयोग होइ छलै एहिसॅं कि सिंचाईमे बिजलीके महत्वपुर्ण योगदान छलै पम्पीसेटमे मोटर लगाके ने हमर गाममे हमरा लोकके खेतके ने सिंचाई करै छलियै आओर बिजली सॅं आटा आटा आटा गेहूॅं भी पीसै छलियै ओहिसॅं मोटर लगाकेँ ने हमर लोकके आटा पिसाई करै छलियै बिजली से हमर गाँव गाँवमे ने बहुत बहुत चीजके विकास भेल छलै बिजलीके मदद से ने हमलोग हमरा लोकके खेती करैमे बहुत आसान भेल छलै आओर बहुत फायदा भी होइ छलै बिजलीके कारण ही हमरा गाँवमे गाँवमे गाँवमे यानि बहुत सारा यानि बिजलीके सवारी भी आबि गेल छै जाहि सॅं बिजली पर ही सवारीके गाड़ी घोड़ाके ने चार्ज करके चलाबै छलै आओर नहरके पानी से भी हमर गाँवमे ने बिजलीके भी बिजलीके उत्पादन कर सकैत छलियै